नोंथाङा जोंनि ग्रुपनि गाइड ना औ आं ग्रुप एनि ओमफ्राइ जों बेराय हैनायखौ मालानिफ्राय जागाय जेनगोन ए ओमफ्राइ जेनोबा ग्रुप मोनबेसे थांगोन जों बेयाव ए ओमफ्राइ जेन'बा जोंनि बे ग्रुपआ साबेसे दं आं बेखौ मिथिनो लुबैदों ए ओमफ्राइ जोंनि थाखाय हाय गारिफोरा थोजासे खा दा ए ओमफ्राइ जेन'बा बे मानास नेसनेल पार्कआवहाय इनट्रि खालामनो जेन'बा फैसाफोरखौ बेसेबां नांगोन ए ओमफ्राइ जेनेबा जों बे मानास नेसनेल पार्कआव हाय सिङाव हाबनानै जोंखौ मा मा दिन्थिगोन मा मा जेन'बा जोंनोहाय जानायफ्रा माबादि जागोन ए ओमफ्राइ बे मानास नेसनेल पार्कआवहाय जों साननैसो थाहैनायाव माबाफोर गिनांगौ दं नामा ए दे होमब्लालाय नोंथाङा जोंखौहाय मोजां दैदेनब्लानो जाबाय दे आं बेखौनो औ जागोन दे दे आं बेखौनो खबर लाहरदोंमोन होनब्ला